उन्दा बचैरें दा सुसाईड़ करना ता इयै जादै कि जिसलै किश बी फसल लांदे ओह् इन्नी मैह्नत करियै करना होंदा उनै सारा किश इन्नी मैह्नत उन्दा दा पूरा परिवर गै ओह्दे'र चलदा जिसलै बे मौसम बारिशां औंदियां जां किश बी होंदा ता उं'दी फसल दा इन्ना नुकसान होंदा ओह् नेईं सैह्न करी पांदे अग्गै बच्चे कियां पढ़ाने इन्नी महंगैई ऐ महंगैई दै कारण अपने बच्चे कियां पढ़ाने ना उनें पढ़ाई सकदे ना घरा खर्चा करी सकदे किन्ना खर्चा औंदा इक घर दा ओह् नेईं करी सकदे फ्ही सारा डपैंड गै फसल उप्पर न ते फ्ही उनैं केह् करना जिसलै इक मड़दै उप्पर गै सारी आफत औंदी ते फ्ही उस सुसाईड़ गै करना जिसलै ओह् नेईं करी सकदा गौरमैंट इस गल्लै आस्सै ध्यान गै नी दिंदी के किन्ना बुरा हाल होआ दा अस इन्दै आस्सै ते थोह्ड़ा ध्यान देचै अस तां अस करने

जिसलै जादै बरखांंंंं होई जंदियां ता तां फसल सड़ी जंदी घट्ट बरखां होन तां ओह् पक्कदी नेईं ऐ ओह् इयां नैं सुक्की जंदी असें कनक जेह्की इस बार असें इस बार लादी जित्थे दस बोरियां कनकै दियां निकलदियां हियां उत्थै पंज निकलियां असें बी किन्ना नुक्सान होआ ओह्दा जेह्के असैं मतलब गुज्जरें ई पैसे दित्ते आपूं इन्नी मेह्नत कीती निक्के निक्के बच्चे कन्नै लादे रक्खे तां बी असें ओह् नेईं पेआ तां बी असें ओह्दा घाट्टा ई पेआ न्दे ता बड़े हुंदे जेह्के बचैरे कसान उनै ता पूरा ओह्दै'र गै जिसलै उन्दा इन्ना नुकसान होंदा उनै ता सुसाईड शा बगैरा कोई रस्ता गै नि लब्भदा उनेंई कोई रस्ता गै नि लभदा अस केह् करचै अस अपने टब्बरा ई केह् जवाब देचै केह् खलाचै कियां पढ़ाचै ते अजकल पढ़ाइयां गै बिकै दियां न इन्नी महंगई होई दी अगर बाह्रमीं शा बाद च बी किश बच्चें कराना होऐ तां लक्खां रपे चाहिदे ओह्दै शा बगैर किश नी होंदा ते प्ही उनें केह् करना जिन्ना उनें ला दा होंदा ओह्दै शा दूना उने नुक्सान होंदा उन्दी कुन सुनदा कोई नी सुनदा एह् जियां एह्दे आस्सै सुसाईड़ करदे ओह् गौरमैंट गी इन्ना दिक्खना चाहिदा के अगर इन्ने सुसाईड करै दे न ते इंदै अस किश न किश करचै अगर कुसै फसल बचैरे नास होई जंदी ऐ खराब होई जंदी ऐ तां उसी अस मुआबजा देचै असी पैसे देचै गौरमैंट बी नी सुनदी जेह्के उनें जगहें लीडर न ता ओह् गै नी रज़दे ते उनें दुएं केह् खलाना उनें मजदूरैं श ता उन्दै तक कुत्थैै पुज्जना ओह् जेह्के लीडर न इन्दा कसूर ऐ सारा ओह् नी दिखदे न तां गै ओह् सुसाईड करदे न ते गौरमैंट गी ते उत्थें तक ता बड्डें बड्डें तक तां पुजदी नी गल्ल जेह्के ओह् निक्के मुट्टे एम एल ऐ आइयै उत्थे दे ओह् आइयै निक्के मुट्टे उऐ सारा करुड़दे उनें दिक्खना चाहिदा नी एह्दै आस्तै वोट दित्ते होंदे एह्दै आस्तै आस्तै उ'नें जताऽ दा होंदा तां थोह्ड़ा तां सुनो जिसलै जित्तन जिसलै वोट दी बारी औंदी तां ओह् बड़े औंदे हत्थ जोड़ी जोड़ियै जिसलै जित्ती जंदे तां फ्ही ओह् दिखदे गै नी कुसे गरीबैं आस्सै ओह् दिखदे गै नी सुनदे गै नी फ्ही उनें अपने घर दिक्खने खाल्ली उन्दे बचैरें मजदूरें ई कुन दिक्खा दा उनें पूरा दिन उनें अपनै खुम्बै च रौह्ना अपनें खेत्तरें च रौह्ना पूरा लोऽ लगदी उत्ती जाना कदें बाह्न कुदै कूलां देओ कुदै केहियैं किन्नी मुश्कल नै चिक्कड़ नै ओह् इयां चिक्कड़ बनियै रौह्ंदे ओह् उनें ना अपने खाना पता होंदा ना लाना पता होंदा ना उनें कुतै जाना पता उनें पूरा इयै अपने फसलै आस्तै पिच्छो सानी जिसलै जिस स्हाबे दियां बर्खां होई जंदियां ते बस सारा किश उन्दा नास होई जंदा उनें ते बचैरें उन्दै शा फ्ही इक्कै रस्ता गै इक्कै बचेआ उन्दै कोल कि उनें बस मरना मरियै गै इन्दै शा खलासी होनी किश जेह्के चबक्के उन्दै मगर होने टब्बरै मगर होना बच्चें मगर होना कुतै किश थोह्ड़ा निक्का मुट्टा धाम शाम आई उनें मगर उत्थें नेईं गे अजकल तां इयै कि पैसे नी होन तां कोई सददा बी नेईं पैसे नी होन कुसै श तां रिशतेदार बी नी कोई कुसा नी होंदा एह्दे आस्सै ओह् बचैरे केह् करना मजबूर होइयै उन्दै आस्तै इक्कै रस्ता बचदा